बाइकिङ्गके लोकके तेल एतेक शॉकके रूपमे कोना कहब कि कही एतेक शॉक लागैए तेलके दाम सुनिके जे बहुत बहुत अथी लागैए तेल भरबैमे आओर गाड़ी चलबैमे तऽ बाइक चलबैमे तऽ बड़ मजा आबैए बड़ गतिसँ उत्साहन उत्साहनसँ चलबै छी बड़ नीक लागैए बड़ सुन्दर लागैए बाइकपर चलबैमे बहुत ऊर्जा गति उत्साहनसब महसूस होइए